हा मां हिकु स्वस्थ नारी आहियां मां हिकु स्वस्थ एवं संतुलित जीवन यापन कयां पई थी पर मां पूरी तरीक़े सां संतुलित जीवन यापन नथी करे सघां मूंखे छोकी हिन में कई परिवर्तन करिणा आहिनि मां सोचा थी की मां थोरो सो पंहिंजे पाण खे अञा सुधारियां ऐं पंहिंजे जीवन में नईं नयूं नयां नयां परिवर्तन कयां जंहिंसां मुंहिंजो जीवन अञा ई थोरो सुठो थिए ऐं संतुलित थिए हिकु स्वच्छ जीवन थिए जीअं मां राति जो जल्दी थी सुम्हणु चाहियां पई

ॿियो नंबर की मां ब्रह्म मुहूरत में उथण थी चाहियां पई ब्रह्म मुहूरत में उथण सां व्यक्ति ॾाढो उर्जावान थींदो आहे महिनती थींदो आहे ऐं उन खे सॼो ॾींहं उन खे एनर्जी हूंदी आहे ऐं पॉज़िटिविटी हूंदी आहे इन करे मां ब्रह्म मुहूरत में उथण थी चाहियां ट्रियों त मां ध्यान थी करणु चाहियां पई जंहिं असांखे जीवन ॾिनो आहे जंहिंजी शक्तिअ सां असां हलऊं था उन भॻवान जी मां थैंक्यू थी करणु चाहियां पई पर देरि सां उथण सां इहे कमु कोन थी सघंदा आहिनि सुबुह जो ब्रह्म मुहूरत में उथी करे मां सभिनि खे थैंक्यू थी करणु चाहियां पई जीअं सूरज देवता आहे जल देवता आहे अग्नि देवता आहे इहे सभु देवता आहिनि जंहिंखें मां धन्यवाद थी करणु चाहियां पई जंहिंजे बिना असां हली नथा सघूं पिया ऐं जंहिं पिता परमेश्वर असांखे जीवन ॾिनो आहे मनुष्य जीवन ॾिनो आहे अनमोल जीवन ॾिनो आहे उन जा मां थैंक्यू थी करणु चाहियां त देरि सां उथण सां इहो सभु पॉसिबल कोन्हे असांजो मनु अशांति रहंदो आहे ऐं जल्दी उथण सां इहे सभु कमु सुठा थी सघंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ चोथें नंबर ते मां पंहिंजे पाण खे योग में विकसित थी करणु चाहियां मूंखे योगु करिणो आहे ऐं एक्सरसाइज़ करिणी आहे वॉक करिणी आहे मां पंधु ॾाढो हलण थी चाहियां पई छोकी हाणे ॾाढियूं बीमारियूं बि

सुठी हूंदी आहे ऐं उहा रोजु करणु घुरिजे ऐं मां हिकु बैलेंस फूड थी खाइणु चाहियां पई बैलेंस रोटी थी खाइनु चाहियां पई असांजे सिंधियुनि में तर फर ॾाढी थींदी आहे त मां सोचा था की थोरो हिन खे बैलेंस डाइट करे खांवा जीअं थोरो फ्रूट्स इन में विझा थोरा सीड्स विझा थोरो ड्राई फ्रूट इंक्लूड कयां इन में विझा ऐं मां इन तरीक़े सां पंहिंजो बैलेंस फूड थी खाइणु चाहियां पई मतिलबु मां पंज परिवर्तन करण थी चाहियां पंहिंजी लाइफ में सभिनि खां पहिरों राति जो जल्दी सुम्हणु सुबुह जो जल्दी उथणु याने ब्रह्म मुहूरत में उथणु ध्यानु करणु ट्रियों नंबर चोथें नंबर ते योग एक्सरसाइज़ ऐं पंधु हलणु ऐं पंजे नंबर ते मां बैलेंस रोटी थी खाइणु चाहियां पई मां वधीक नथी खाइणु चाहियां की मां ओवर इटिंग न कयां जीअं मां प्रोटीन विटामिन सभु मुंहिंजे शरीर में सुठी तरह पहुचनि मां हिकिड़ी बैलेंस डाइट थी ठाहिणु चाहियां पई इहे मां अगरि पंज परिवर्तन पंहिंजे जीवन में करे छॾंदमि त मां सोचा थी की मुंहिंजी लाइफ अञा हिकु ॾाढी संतुलित थी वेंदी ऐं हिकु मां स्वस्थ जीवन जी सघंदमि चओ जय झूलेलाल